ملک میں دست دستیاب ہسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان میں بہتری ضرور آئی ہے خاص طور پر شہروں میں سرکرائے سرکاری ہسپتالوں میں مفت یا کم قیمت پر علاج کی سہولت موجود ہے اور پرائیویٹ ہسپتال جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں تاہم دیہی علاقوں میں اب بھی بنیادی طبی سہولیات کی کمی ہے جہاں نہ تو مناسب ڈاکٹر ہوتے ہیں نہ ہی ضروری دوائیں کیا یہ سستی اور بہتر ہوئی ہیں کچھ حد تک ہاں لیکن پرائیویٹ ہسپتال اب بھی عام آدمی کے پہنچ سے دور ہیں سرکاری نظام میں رش اور سہولتیوں سہولتوں کی کمی بڑی رکاوٹ ہیں کووڈ بحران میں تجربہ کووڈ کے دوران طبی نظام پر بہت دباؤ پڑا ہے آکسیجن بیڈز اور ادویات کے کمی نے پریشان کن پریشان کن حالات پیدا کیے ہیں تاہم ویکسینیشن مہم نے کافی بہتری لائی ہے اور عوام میں صحت کی تئیں بیداری بڑی بڑھی بہتری بہتری کے اقدامات دیہی علاقوں میں جدید طبی مراکز کا قیام پہلا دوسرا موبائل میڈیکل یونٹس کی فراہمی تیسرا ہر گاؤں میں تربیت یافتہ ہیلتھس ورکرز چوتھا مفت دوا اسکیموں کا بہترین ان نفاذ پانچواں ٹیلیوی ٹیلی میڈیسن کا فروغ دینا